بائیکر کے طور پہ بہت بڑے چیلنجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ خراب ٹریفک خراب موسم جس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم ٹریفک پہ بات کرتے ہیں بائک چلانے وقت سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ٹریفک کھلا ہو جس سے ہم آسانی سے جہاں تک جا رہے ہیں وہاں تک کا سفر پورا کر لے لیکن ٹریفک جام ہونے کے بعد بائک کا حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بار بار گیئر توڑنا پڑتا ہے تو اس سے جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خراب موسم میں کیا ہوتا ہے مان کے چلیے ہم گھر سے نکلے اگر خراب موسم ہے تو ہم وہ لے کے چلتے ہیں کہ راستے میں پہن لیں گے رین کوٹ لیکن لے کے نہیں چلے راستے میں خراب ہو گیا تو ہم لوگ پھر ایک آشیانہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ آرام سے ٹھہر سکیں موسم ٹھیک ہونے تک پھر اس کے بعد اس سے نکلتے ہیں خراب سڑکیں پہ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا دھیرے بائک چلائیں کوئی جلدی کی بات نہیں ہے آرام آرام سے وہ خراب سڑک کو ہم پار کر لیتے ہیں تنگ سڑکیں میں دقت ہوتی ہے کہ گلی ٹائپ کا ہوتا ہے اس میں سے گھر سے کبھی کوئی نکل جاتا ہے تو اس میں اور زیادہ گیئر اور پورا دیکھ کے چلانا پڑتا ہے کہ کہیں سے کوئی آ نہیں جائے لینڈ سلائڈر کا ڈر رہتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا راستہ اختیار کیا جائے جدھر سے لینڈ سلائڈر نہیں آئے جنگلی جانوروں کا ڈر رہتا ہے کیونکہ وہ اچانک بائک کے آگے آ جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور دھیان جو ہے صرف اور صرف اپنے روڈ پہ رکھتے ہیں اور فوکس جو ہے گاڑی پہ رکھتے ہیں اور بریک گیئر پہ رکھتے ہیں کہ اس کو اچھے سے پار کیا جائے اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ پٹرول ختم ہو جانا یا پھر پنکچر ہو جانا یہ سب چیز سے بھی ہم لوگ بہت زیادہ رو بہ رو ہوتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ سب چیز کا اچھے سے سامنا کر سکیں اور کرتے بھی ہیں سب سے اہم بات جو ہے یہ سب چیز میں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ہمیشہ کوئی بھی چیز کے لیے تیار رہیں اور اچھے سے اس کا احتیاط کرتے ہوئے اس کے تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اچھے سے بائک کی رائڈنگ کریں